उत्तर भारत यानी की उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश राजस्थान दिल्ली पंजाब ऐं हरियाणा जहिड़े राज्यनि में ज़्यादातर हिंदी उर्दू ऐं पंजाबी भाषा ॻाल्हाईंदी वेंदी आहे अहिड़ी तरह साउथ भारत यानी की तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलांगाना कर्नाटक ऐं केरल जहिड़े राज्य में ज़्यादातर तमिल तेलुगू ऐं मलियालम जहिड़ी भाषाऊं ॻाल्हाईंदी वेंदी आहे उत्तर भारत जा माण्हू मसालेदारु खाइण जा शौक़ीनि आहिनि इहे ब्रेड ऐं अटे मां ठहियलु वस्तु यानी की तव्हां छोला कुल्चा चओ या त चाट चओ या त समोसा चओ अहिड़ी वस्तु ॾाढी पसंदि कंदा आहिनि उते ई दक्षिण भारत जा माण्हू आहिनि उहे चांवर जे अटे मां ठहियलु वस्तु यानी की ढोसा इटली मेंदु वड़ा उतपम अहिड़ी शयूं ॾाढी पसंदि कंदा आहिनि उते ई हीअं लोक मछलियूं ऐं इहे सब खाइण में उपयोग कंदा आहिनि उत्तर भारत जी जेका माइयूं आहिनि उहे सलवार कमीज़ पाइण पसंदि कंदी आहिनि ऐं दक्षिण भारत जी माइयूं ज़्यादातर साड़ियूं बि पाईंदी आहिनि